स्पोटिफाय किंवां एप्पल म्युजीक जो आसा तो हांवें वापरूंक ना पूण युट्यूब जी व्हिडीयो जी आसा ती वापरल्या आनी युट्युबाची एक बरें म्हळ्यार की खंयचो तुमकां जो जाय तो व्हिडीयो पळोवपाक मेळटा आनी ऑनलायन सदांच आयकूपाक मेळटा डावनलाॅड करपाकूच जाय अशी गरज ना कारण डावनलाॅड करपाक एक एकदां खूब वेळ लागता किंवां डावनलाॅड करून स्टाॅर करपाक मेळटा तें मागीर सुद्दां आयकुपाक जाता पूण डावनलाॅड करच्या परस ऑन द स्पॉट जें आमी ऑनलायन आयकतात तें खुबदां बरें पडटा आनी जे सिडीज बी आमी पयलीं घेताल्यो ताच्या बदला ऑनलायन एक हें बरें पडटा कारण सीडी घेवन त्यो स्टोर करपाचें एक आमकां त्रास जाता किंवां सीडीक जर स्क्रेच पडले मागीर तो आमकां एक प्रोब्लम जावपाक शकता सो सिडी आनी तें ऑनलायन म्युजीक डावनलाॅड करचें पेक्षा सरळ आमी युट्युबाचो व्हिडीयो पळयलो किंवां आमी ऑनलायन प्ले जर केलो तो व्हिडीयो जाल्यार खुबदां बरें जाता आनी जाय ते आमकां व्हिडीयो पळोवपाक मेळटा आनी युट्युब दुसरें व्हिडीयो पळयल्ल्या कारणान ते फक्त आयकुपाचीच गरज ना तर आमकां पळोवपाकूय मेळटा म्हणून युट्युब इज खूब बरें म्हळ्यार फिजीकल सिडीचे परस किंवां म्युजीक फक्त एम पी थ्री डावनलाॅड करचे परस युट्युब खूब बरें अशें हांव म्हणटलो